जोंथ' बिदिनो हाजिरा मावला बायो सोरनिबा न' लुनाय सोरनिबा माबा गय बागाननि हाग्रा एवनाय बेबायदिनो बारि बागान फोसाबनाय सोरनावबा जों बन सिननाय बिदिनो बायदि बायदि खामानि मावो आरोखि दा बेहाय बबेबा बबेबा खामानिखौ बिदिनो सम लानानै जोंबो सानना हस्लाबानो हायैयाव माने गोरोनथि मावफ्लाङो बबेबा खनानि खुन्थियाफ्रा बिदिनो गायनांगौ बायदि जायाब्ला न'खौ माबा खाखांनानै गायनांगौ बायदि जायाब्ला बुखुफिननानै गोदानै जावनानै गायफिननांगौ जायो खारन न'आबोथ' बोसोरै लुबाय थानो हाया नालाय बिदिनो बोसोराव खेबसे बा बोसोरनैजों खेबसे लुनायनि खोथा बिदिनो जा लुयो एसे मोजाङै सिधा खना साइड मिलायनायनि थाखाय बयबो लुबैयो आरो ओंखायनो बहुद बुरजायैब्ला बिदिनो एसे गोबावै गावनि हाजिरा परिस्र'मखौ गारनाब्लाबो जों मावनांगौ जायो आरो बिदिनो दाथ' खामानिया बोथोर फैबाय मावनायनि सोरनावबा बिदिनो हाग्रा एवनाय न' फोसाबनाय दाथ' बांसिना हाग्रा एवनायनि बिदिनो जों खामलाफोरखौ मावो सोरबा बिदिनो ओंखाम थोंखाम जाहोयो सोरबा जाहोआ सोरबा साहा थाहाबो लोंहोयो बिदिनो मा बायदिसिना जायनो लिंहरो बिनावनो जों थांला बायनानै खामानिफोरखौ मावहैयो आरो दिन हाजिरा मानो होनना बुंब्ला जोंहा दा जेबो गैया हा हु गैया बेखौनो मावनानै जों बिसि फिसा फोथांनांगौ जायो गावबो जानांगौ जायो माखासे गाननाय जोमनायनि बिदिनो बासायनांगौबो जायो ओंखायनो मासे मानै दाउ अमाबो जों लानांगौ जायो ओमफ्राय बेनोबो गुन्दै गुनला बायनांगौ जायो आरो दाथ' बुंनो थाङोब्ला माइरं सेन्ट्रेल माइरंफ्रानो सल्लिस थाखा के जि जाबाय लकेलफोरा पयस'ल्लिस थाखा बिराद माने दुखुयै गावनि बे हाजिरा फैसाखौ माब्लाबा मोनो माब्लाबा मोना बेफोरजोंनो जों सोलिनांगौ जायो आरो जोंनि गरिब अबसथाया बेनो आरो दा ओमफ्रायथ' आं मा बुंबावगोन रायज्लायनो थाखाय आं आनदायबाय आरोखि जायाखिसै नामा जायाखिसै